जी जी बिल्कुल हमारे पास बहुत ही प्लान है बेहतर आफर है एल आई सी का है जीवन स्वास्थ्य बीमा है और एक एक स्वास्थ्य बीमा है एक जीवन बीमा है दो हमारे पास है बहुत बेहतरीन प्लान है आठ साल के ऊपर के लिए है अगर आप करवाते हैं तो इसमें आपको बहुत सारे बेनीफिट्स दिए जाएंगे जिससे कि आपकी सिक्योर हो जाती है अगर आपकी मान लीजिए सपोज़ ए डेट हो जाती है तो आप जिसे नामनी रहते हैं उन्हें एक करोड़ रुपये मिलेगा इसी तरह और आप जी आपको जो है यह जब तक अब से ले रहे हैं जब तक आप रहेंगे यह आप प्लान आपको भरना पड़ेगा जी और जी जी आप आप दो हज़ार रुपये जो है महीना करते हैं तो आपको जो हाँ पूरे समय तक भरना है जब तक लाश्ट तक आपका प्लान चल रहा है तब तक आपको हमेशा करते रहना है ऐसे अगर आप यह करते हैं तो आपका जब मैच्योरटी कंप्लीट हो जाती है फ़िर आपको जो है इसका एक डबल बेनीफिट्स मिलेगा नहीं तो फ़िर इसके बाद नाम को आपको एक करोड़ रुपये मिल जाएगा इसमें

जी जी मंथली प्लान है आपके लिए आपको सबसे छोटा और बेहतरीन प्लान दिया जा रहा है जीवन बीमा का और इसी के साथ में अगर एक और प्लान हमारे पास है स्वास्थ्य का है सल के लिए है अगर आप उसे ते हैं तो आपका जो है डबल बेनीफिट हो जाएगा इस पर जो है आपको पाँच पाँच हज़ार जो है साल में एक बार भरना पड़ेगा और आपको एक बेनीफिट जो है लाइफ़टाइम तक के लिए स्वास्थ के लिए अगर आपको कभी भी तबियत खराब होती है कुछ ही कभी भी कहीं भी आप जाकर किसी भी हास्पिटल में आप इलाज करा सकते हैं

जी जी जी बिल्कुल आप ही के लिए यह प्लान है ही अगर आप ले लेते हैं इसका बेनीफिट तो आपको एक ही बीमा के साथ दो दो बेन बेनीफिट मिल रहे हैं एक तो आपका लाइफ का भी मिल जा रहा है प्लस स्वास्थ का भी मिल और आज के डेट में स्वास्थ्य से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं आप खुद रहे हैं इस तो इस ई इस बीमा को आपको एक बेनीफिट यह भी है कि आपको जो स्वास्थ्य वाला है साल में एक बार पाँच हज़ार पे करना है और वह जो लाइफ वाला है वह दो जो है आपको मंथली करना है जी नमस्ते सर